टी वी मे तऽ एकदम अबिते नहि छै मिथिलाके पहिने जेना लोकके होइ छलै टी वी टी वी तीवीमे गीत आबै छै सेहोसब नहि आबै छै पहिने कोना अपना सबके गाममे लोकगीत सुनैलऽ सब बैसि जाइ छलै कि लोकगीत हेतै सुनब रेडिओ खोलिके सब बैसि जाइ छलथि दस मिनट पहिने हँ आब सेहोसब नहि आबैए ने टी वी मे आबैए कखनो कभार देखै छिए मोबाइलमे एकटा जे छथिन नबका हीरो से कनी मनी मैथिली भाषाके गीत सुना दै छथिन ओहो पूरा मैथिली नहिए रहै छनि तैओ अपन कहुना सुना दै छथिन लेकिन अपनो सबके मैथिली भाषाके गीत अथी सब होबऽके चाही प्रोग्राम होबऽके चाही कतहु आओर कतेक नीकसँ टी वी मे नहि आबैए नहि मोबाइलमे आबैए हँ नहि अखबारमे आबैए साफे लुप्त भेल जाइए मैथिली भाषा